پرندوں کی دنیا بے حد دلچسپ اور خوبصورتی سے بھرپور ہے ان کے رویے فطرت کے گہرے رازوں کو ظاہر کرتے ہیں میرے نزدیک پرندوں کے جو رویے سب سے زیادہ دلچسپ اور دل کو چھو لینے والے ہیں ان میں ہجرت سب سے نمایاں اور متاثرکن عمل ہے اس پرندوں کی طرز زندگی کا ایک ایسا حیرت انگیز پہلو ہے جو انسان کو فطرت کی حکمت پر غور کرنے پر مجبور کر دیتے پرندوں کی ہجرت ہجرت سے مراد وہ عمل ہے جس میں پرندے ہر سال مخصوص موسموں میں ہزاروں میل کا سفر طے کرتے ہیں تاکہ بہتر موسم خوراک اور افزائش نسل کے لیے سازگار ماحول حاصل